की हैलो अंजी लशू जी केह् हाल ऐ में पंत होर बोला ना ओह् मिगी सनायो में आए दा हा थुआढ़े एरिया च थुआढ़े एरिया च आये दा हा चक्कर लानै च ते जगहां दस्सो आं यरो इत्थें घुम्मनै आस्तै कोई मशहूर जगहा ते मानसर उत्थें जेह्ड़ा इक्क मंदर ऐ जां उत्थें कोई झील ऐ दिक्खनै आह्ली जां कोई खड्ढ जां कोई आं आं अच्छा अच्छा

ते चलो ठीक ऐ ठीक ऐ तां में इक्क अद्धी जगह घुम्मी लैना ढांगरी बी हैन इत्थें चलो ठीक ऐ